मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बहुत से धर्म गूर गुरू हुए हैं जिस में प्रसिद्ध हैं धीरेन शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं वह अपने कार्यक्रम बहुत सी जगहों पर जा कर करते हैं उन्होंने अपने कार्यक्रम विदेश तक में किए हैं उनके कार्यक्रम में इतना ज्ञान होता है कि उनको सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं वह अपने कार्यक्रम में धर्म की राय पर चलने के नियम बताते हैं आदेश देते हैं वह अपने अपने कार्यक्रम में इतनी भीड़ आती है कि उनके पंडालों में जगह नहीं बचती है ऐसे ही बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले से पंडित प्रदीप मिश्रा जी आते हैं जो शिव पुराण की कथा करते हैं उनके उनके प्रवचनों में भी श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ आती है वह नए नए उपाय बताते हैं जिन से लोगों का कल्याण होता है जी धन्यवाद